مارشل آرٹس نے میری زندگی میں بہت ہی پوازیٹو اثرات ڈالے ہیں خاص کر میری جسمانی اور ذہنی صحت پر سب سے پہلے اگر جسمانی صحت کی بات کروں تو ریگولر ٹائمنگ نے میری باڈی کو زیادہ فٹ اور اسٹرونگ بنا دیا ہے ککس پنچیز اور ڈرلس کی وجہ سے اسٹیمنا برت گیا ہے اور مسلز زیادہ ٹون ہو گئی ہیں میں پہلے جلدی تھک جاتا تھا لیکن اب زیادہ دیر تک کام یا ایکسرسائز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ مارشل آرٹس نے میری فلیکسبلٹی اور بیلنس میں بھی کافی بہت تھری آئی ہے ذہنی طور پر مارشل آرٹس نے مجھے زیادہ فوکس اور کانفیڈینٹس بنایا ہے جب میں کسی مشکل سچویشن میں ہوتا ہوں تو گھبرانے کے بجائے سوچ سمجھ کے رئیکٹ کرتا ہوں ٹرینگ کے دوران جو ڈسپلین سیکھا اس نے میری ڈیلی لائف میں بھی اثر دکھایا ہے ٹائم کی اہمیت سمجھ آئی ہے اور پیشنس بڑھا ہے ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مارشل آرٹس نے اسٹریس اور انگزائنٹی کو کافی کم کیا ہے ہر ٹریننگ سیزن کے بعد ایک مینٹل سکون ملتا ہے جسے کہ ساری ٹینشن نکل گئی ہو میڈیشن اور بریتنگ ٹیکنیک سے بھی ہیلپ کیا ہے ریلیکس رہنے میں